आङो उत्तराखान्दाव थांनो मोजां मोनो उत्तराखान्दाव इसोरनि तेम्पोलफोर दं केदारनाथ शिब एबा शिब एस्सोर दं आरो बेखौ दोर्शोन खालामनो मोजां मोनो आङो बे जायगायाव थांनो ट्रेभेलिं हिल्स जायगा बेनिखायनो आं मोजां मोनो दावबाय गालांनो मोजां मोनो थाबायलांनो बयबो इसोरखौ खुलुमनो मोजां मोनो ओमफ्राय नैबे उत्तराखन्दाव नागाशिबनि स्थान दं बेयाव बयबो सुबुंफोरा थाङो बेयाव थांनानै गोसोखौ साबसिननिफ्राय साबसिन मोनो आफाखौ दर्शन खालामनो मोजां मोनो जाय जाय सुबुंफ्रा थाङो बिसोरबो थाङो फुजा आऱि खालामनो थाङो बिनिखायनो आङो उत्तराखन्दखौ थांनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय त्रिनाथ दङ केडारनाथ बेफोरखौबो दर्शन खालामनो आं बे जायगाखौ मोजां मोनो बेनिफ्राय बांसिन हिल्स जायगा हिल्साव ट्रेभेलिं खालामनायाव मोजां मोनो दा बेनिखायनो आङो उत्तराखन्दाव थांनो मोजां मोनो